आमी जीं शेतांत अवजारां वापरतात तीं आमकां मार्केटान मेळना तीं आमकां स्पेशल करपाक लावची पडटा जावं तें खोरें पिकास नांगर विळो हें आमकां मेस्ता कडल्यान करून घेवचें पडटा खर्च सुद्दां चड आसता सगळ्या लोकां कडेन ती घेवपाक जाता अशें ना खंय फेस्त बी आसल्यार तेन्ना कोयत्यो विळे खोरीं हे थंय फेस्तांनी बी घेवन येता मेस्त तेन्ना तांचे कडेन वाणपण करून मातशें तें कमी दरान बी मेळटा